हाँ मैं आर्टिफिसियल एंटेलिजेंस ए आई के बारे में जानता हूँ ए आई का इस्तेमाल गेम्स जो होते हैं आज के समय के उनको बिल्कुल रियल रियल बनाने में किया जाता जिससे उपयोगकर्ता जो उनके यूजर्स हैं उनको गेम में ऐसा अनुभव हो कि वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उनको बिल्कुल रियल लगे रियल लगे और उसमें जो प्रतिस्पर्धी भी होते हैं जिनके साथ हम बहुत से कार्य करते हैं जैसे गेम में गाड़ी चलाना या उनके साथ फाइरिंग करना ये आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उसमें इतना महत्व होता है कि जिससे हम वो काम करते हैं वो हमको बिल्कुल रियल लगता है और और उसमें हमको कि हम उनसे बात कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं उनके साथ जुड़े रह सकते हैं ज़्यादा समय तक और हम उनके साथ जितने भी काम करते इससे हमको बहुत रियल रियल अनुभव प्राप्त होता है हाँ मुझे इस में इस विषय में इतना ही ज्ञान है धन्यवाद